हेल' औ औ बाबु नामा थारमानि आङो बे सित्रबेरि आबाद गायनो नागिरदोंमोन बेखौ मारै मारै गायो नोंहाथ' गायखांखानाय मानसि बिखौ एसे खिथाहरदो आंनो ओरैनो पास बिघासो गायगोन औ औ मारै मारै गायो गाया बेफोरखौ बानायफेराखै नालाय

दङ दंनायाथ'

सननांगौना हालेवनांगौ औ औ औ

औ औ औ

औ औ औ

औ औ

औ औ औ औ औ औ

औ नायजागोन बावनो

औ औ

औ औ

औ औ जायखिया लायनायाव नोंहा लायबायथाग्रा हिसाबै नोंखौनो लानानै लायसै हजों फुलिखौ ज' थांसै बिदि बिदि खालामसै आरोखि औ दे होमबालाय दे नोंखौ लानानै लायसै दे औ औ